ہلو کیا آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہو ہاں جی سر ایکچولی سر میرے گھر پر کچھ مہمان آرہے ہیں تو مجھے آرڈر کرنا تھا جی جی سر آپ لکھیے جی سر ایک پلیٹ چکن بریانی قورمہ دس روٹیاں کباب جی سر اور میٹھے میں گلاب جامن اور آئس کریم جی سر جی اور ٹھنڈے میں آپ بھیجوا دیجیے گا کوکو کولا یا پھر یا پھر کچھ بھی بھیجوا دیجیے گا سر آپ دو بوٹل ہاں جی سر جی سر یہ ٹائم پہ بھیجوا دیجیے گا اور گرم بھیجوانا سر کیا آپ ویسے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں نا او کے سر اوکے اوکے اوکے تھینک ہو تو آپ جو سر آپ کا پہلے جو ڈیلیوری بوائے تھا جو میں آیا تھا مجھے ڈیلیوری کرنے کھانا تو سر آپ اسی کے ہی ساتھ بھیجوانا کیوں کہ وہ ٹائم پہ بھی میرے کو دے کے گیا تھا کھانا اور گرم بھی تھا جی جی سر ہاں جی جی جی سر آپ مجھے ٹائم پہ بھیجوا دیجیے گا اوکے سر شکریہ ایکچولی سر میرے ایک دوست ہے جی سر میرا ایک دوست ہے اس کا نام ساون ہے جی سر ہاں جی سر ایکچولی اس کے لیے بھی آرڈر کرنا تھا ہوں سر کے لیے بھی ایک پلیٹ بریانی اس کے لیے نان ویج بریانی چاہیے سر جی اور بریانی روٹی دال مکھنی جی سر اور میٹھے میں گلاب جامن اور آئس کریم اور ایک ٹھنڈے کی بوٹل جی سر سر ایکچولی اس کا گھر تھوڑا دور ہے اس لیے آپ اس کے گھر پہ ٹائم سے مطلب کہ ٹھیک ٹھاک پہنچا دینا اور گرم پہنچانا اور ٹائم پہ پہنچا دینا کھانا ہاں جی سر ہاں جی ہاں جی سر اس کا نمبر لکھیے آپ آٹھ پانچ نو پانچ چھ تین چار پانچ چار ایک ہاں جی ہاں جی سر اور ایڈریس اس کا ہاؤس نمبر ایک ہزار چوسٹھ سی بلاک بلال مسجد والی گلی کھجوری ہاں جی سر ہاں جی ہاں جی اور سر پیمنٹ میں کروں گی وہ نہیں کرے گا او کے سر شکریہ